जय झूलेलाल हा क्रिकेट हूअ हिकिड़ी गेम आहे जंहिंसां मां जामु जुड़ियलु आहियां ऐं उहा ॾाढी मुंहिंजे दिलि जे क़रीबु आहे क्रिकेट मूंखे जामु वणंदी आहे मां बि क्रिकेट जामु खेॾी आहे ऐं क्रिकेट ज जेके पात्र आहिनि उहे सचिन तेंदुल्कर महेन्द्र सिंह धोनी विराट कोहली इन सां मुंहिंजी ॾाढी अटैचमेंट आहे छाकाणि त उहे ॾाढा महानु खिलाड़ी आहिनि उन्हनि पंहिंजे ज़िंन्दगिअ में जामु सुठो अ क्रिकेट खेॾी आहे ऐं ओ जामु अॻियां विया आहिनि अॼ सभिनी जो नालो सॼे देश में विदेश में सभिनी हंधि आहे सचिन तेंदुल्कर खे क्रिकेट जो भॻवान चवंदा आहिनि महेन्द्र सिंह धोनी जहिड़ो कोई कप्तान न थी सघियो आहे अ न ही थींदो अऊं अज जे तारीख़ में विराट कोहली जेका गेम खेॾी रहियो आहे उहा सभिनी खे वणंदी आहे सभु विराट कोहली खे चाहींदा आहिनि अॼु उनखे राजा चवंदा आहिनि क्रिकेट जो त मां ईनही टिन्ही पात्रनि सां जाम जुड़ियल आहियां ॾाढा मूंखे वणंदा आहिनि ऐं कॾहिं बि क्रिकेट हुजे चालू हूंदी आहे त मां क्रिकेट हमेशा ॾिसंदो आहियां महेन्द्र सिंह धोनी वल्ड कप खटियो हो तेंदुल्कर हेॾी सेंचुरियूं हंयूं आहिनि विराट कोहली तेंदुल्कर जे लॻिभॻि अॻियां पहुतो आहे ऐं हुनजे क़रीबु पहुतो आहे सेंचुरियुन में जामु सुठी क्रिकेट खेॾंदो आहे हिननि टिन्ही पात्रनि मुंहिंजे ज़िंन्दगीअ में ॾाढो अहम